पशुपालन करय छी गायके गायके पोसय छी गायके पोसिकऽ पोसय छी दुनू साँझ ओकरा हम खाना दै छी खाना खिआकऽ गोबर गोबर साफ सुथड़ामे बढ़िआँ जकाँ ओकरा हम राखय लए प्रयास करय छी प्रयास करय छी बढ़िआँ जकाँ से तऽ पैखाना एथी कयलक गोबर कयलक तुरत्ते ओकरा हम पोछ्लहुँ उठेलहुँ उठेलहुँ गोन्त कयलक गोबर गोत होलक तऽ ओकरा तुरत्ते पोछिकऽ से हटा देलहुँ ओकरा हटाकऽ गोत हटाकऽ ओकरा साफ सुथड़ा कए देलहुँ एखन ठण्डाके मौसम यऽ तऽ ओकरा हम झूली दै दै छी ओकरा हम ओढ़ना दै छी बढ़िआँ जकाँ नीचाँमे साफ सुथड़ा कए कऽ ओकरा हम एखन ओछार दै छी खरके लारके ओछा दै छी मोटगर कऽ कहुना गरमा कऽ बैठतइ तऽ ओ से करबय बैठल यऽ तऽ ओछाओन कएकऽ तहन ओकरा साँझमे खाय लए देलहुँ थन ओकरा गारिकऽ समयपर मे साँझमे दुहलहुँ तहन दुहिकऽ दूधके तहन हम बेचलहुँ तहन बेचकऽ तहन बेचकऽ ओ पैसा अपन घरमे आयल तखन फेर सुबहमे सुबहमे फेनो उठलहुँ तऽ फेनो सुबहमे उठलहुँ तऽ गायके गेलहुँ देखऽ लए तऽ गायके देखिकऽ तहन ओकरा गोबर उठेलहुँ तहन ओकरा साफ सुथड़ा कयलहुँ तहन ओकरा ओछारी हटेलहुँ ओछारी हटाकऽ ओकरा खाना दए कऽ आओर तब ओकरा दुहलहुँ दुहिकऽ फेनो दुहिकऽ दुहलाके बाद फेनो ओकरा लाबिकऽ बच्चा जे रहल तकरा खाना ताना दए देलहुँ तहन ओ चुन्नी तुन्नि दएकऽ आओर फेनो छोड़ि देलहुँ फुस ओएह छीट देलहुँ फुस ओएह फुलाकऽ लएकऽ जाकऽ तब से ओकरा देलहुँ तऽ फेनो तहन फेर गर्मीके सीजनमे सब चीज कएकऽ ओकरा हम मोटर चलाकऽ नहि तऽ चापा पानि कलसँ लए कऽ ओकरा पानि दएकऽ ओकरा धोलहुँ बढ़िआँ जकाँ कऽ धोकऽ धो माँजिकऽ तहन ओ रौदमे रहल अपन कनि काल फेनो घरमे फेनो रौद बेसी धुप तऽ ओकरा हम बान्ह अन्दर कयलहुँ फेनो रौदमे नहि रहतय अन्दर कए कऽ फेनो ओकरा दुपहरिया बेरमे खाना देलहुँ फेनो साँझमे ओकरा बेरिया टाइममे फेनो बाहर कयलहुँ फेनो बाहर कयलहुँ फेनो बाहरमे खाना देलहुँ तऽ खाना खिआकऽ फेनो ओकरा हम साँझमे फेनो घर कयलहुँ फेनो घर कयलहुँ तऽ फेनो ओकरा हम दुहलहुँ तहिना साफ सुथड़ामे हम पशुपालन कऽ राखय छी